बिहारके सान्स्कृतिक धरोहरक संरक्षण करऽमे सरकार बहुत ही सहयोग कऽ रहल छथि जेनाकि मिथिला यूनिवर्सिटी जे पहिले दरभङ्गा महराजके किला रहै दरभङ्गा महराजके ओ किला रहै लेकिन बादमे अगर ओकरा देखरेख नहि कयल जाइ तऽ ओकरा सही समय कि मतलब राखल जाइ तऽ भए सकैत छै ध्वस्त भए गेल रहति लेकिन सरकार ओकरा मिथिला यूनिवर्सिटी ओकरा बना देलखिन तऽ आब ओहिके कारण मतलब कि किलो छै आओर यूनिवर्सिटी छै तऽ ओकर देखरेख भए रहल छै तऽ ओ सभदिनके लेल सुरक्षित छै कोनो भी प्रकारके ओहिमे किछु होइत छै तऽ ओकरा बनायल जाइए फेरसँ नव निर्माण ओकरा मतलब ओकरा रिपेयरिङ्ग कयल जाइए तऽ ओ सही छै संरक्षण कयल जाइत छै ओकरा ओहिना अहाँकेँ लऽ लिअ कोशी छै जेना तऽ कोशीके रक्षाके लेल पानि मतलब कि बहैत छलै बहुत ही प्रकारके समस्या होइत छलैया तऽ डेम सभ बनायल गेल ओकरा रक्षा करऽके लेल ओकरा संरक्षण करके लेल ओहिके बाद अहाँकेँ कहूँ आब जेना जनकपुरेमे मन्दिर भए गेल मन्दिर अछि राम मन्दिर ओहिके बाद जानकी मन्दिर ओकरा सभकेँ आदमी सभ जाइए तऽ दान करैया तऽ ओ दानके जे पैसा रहैत छै तऽ ओहिसँ आओर ओकरा अच्छासँ ओकरा देखरेख होइत छै ओकर रिपेयरिङ्ग भेल आओर सभचीजमे सहयोग कयलक तऽ इहो सभ एगो संरक्षणे केनाइ भेलै जे ओकरा आमो आदमी सभ ओकर सहयोग करैत छथि जे दश पाँच रुपआ धरैत छथि तऽ ओहिसँ आगा कार्य बढ़ैत छै तऽ एहि सभसँ सभदिनके लेल ओ सुरक्षित सभ रहथिन रहतै आओर ओ सभ मतलब कि जे छै ओकर सभके कभी भी नहि अथि भए सकैत छै जे अहाँकेँ खतम भए सकैत छै एहन छै तऽ आब बहुत चीज पर सरकार ध्यान दै छथि पहिलेसँ आओर आदमियो सभ दै छै हमहुँ सभ दै छियै जे हमर जते भी सान्स्कृतिक बिहारके सान्स्कृतिक धरोहर अछि तऽ ओ सुरक्षित रहै ओ मिटै नहि ओ हमर सभदिनके लेल रहै सीतामढ़ीमे भए गेल अहाँकेँ पुनौराधाम ओतहुँ पहिले बहुत ओहो एक तरहसे बुझू जे विलुप्ते भेल जाइत छलै कहऽके लेल लेकिन आब ओहो पर सरकार जहन ध्यान देलखिन तऽ बहुत नीकसँ सभचीज भए गेलैया जानकी मन्दिर भए गेल जेना रेलवे स्टेशन भए गेल सीतामढ़ीके फेर रेलवे स्टेशन पूरा चारू बगल अहाँकेँ रामजानकीके मन्दिर सभ मूर्ति सभ बना बनाकऽ आओर बहुत नीकसँ ओतऽ सजाकर राखल गेल अछि पूरा मिथिलाके लगैया जेना पूरा मिथिला एहिमे सिमटिके आबि गेलै तऽ बहुत सुन्दर लगैया तऽ इएह सभ हइ ले मतलब कि एहि सभसँ भेलै सभ आदमी अपन संरक्षण करऽमे लागल छथि जे हँ जे हमर मिथिला चलिके कोइ भी चीज हमर मिथिलाञ्चलके लुप्त नहि होइ